हा मां इंडियन आइडल कार्यक्रम ॾिसंदी आहियां ऐं मूंखे उनमां पसंदीदा गायक कलाकार अरुणीता कांजीलाल आहे मां इहो कार्यक्रम ॾिसी करे घणेई कुझु ॻाइण में सिखी आहियां मूंखे हिन कार्यक्रम मां राग ऐं ताल जो सुर कीअं विहारण जो इहो सिखणु मिलियो आहे मूंखे हिन कार्यक्रम मां इहो बि सिखणु मिलियो आहे त कि पाण जहिड़ो भाव जो ॻानो ॻाईंदा आहियूं इहो भाव पंहिंजे मन में हुजणो खपे हिन कार्यक्रम मां मूंखे ॻाइण जो त सेखारियो ई अथनि ऐं कहिड़ो स्वर कहिड़ी रीति न ॻाइबो आहे उहो बि सिखणु मिलियो आहे हिन कार्यक्रम में मूंखे भक्तीअ जा भॼन बि सेखारिया अथनि मां पहिलां राग ऐं ताल में ॾाढी भुलूं कंदी हुयमि हाणे इहो कार्यक्रम ॾिसी करे मां उहे मुंहिंजी भुलियूं सुधारियूं आहिनि ऐं मां ॻाइण जो थोरो वधीक ई सुठो थी वियो आहे मुंहिंजो हिन करया कार्यक्रम में मूंखे राग खे कहिड़ी रीति न हेठि कबो आहे कहिड़ी रीति न राग खे मथो मथे कबो आहे कहिड़े स्वर में कहिड़ो ॻानो ॻाइबो आहे कहिड़े स्वर में कहिड़ो उहो आहे न भॼन ॻाइबो आहे कहिड़े आवाज में ॻानो ॻाइबो आहे उहो बि सिखणु मिलियो आहे मूंखे हिन कार्यक्रम मां इहो बि सिखणु मिलियो आहे त कंहिं ॻानो ॻाइण महिल तकनीकी ऐं संगीत जो ध्यानु रखी करे ॻानो ॻाइबो आहे पाण कोई भावनात्मक ॻानो ॻाईंदा हुजूं त पंहिंजे मां उनमें इहा भावना हुजणी खपे पाण कोई ख़ुशीअ जो ॻानो ॻाईंदा हुजूं त पंहिंजे मन में ख़ुशीअ जी भावना हुजणी खपे ऐं मां इहो कार्यक्रम ॾिसी करे अॻियां बि घणे कुझु ॻाइण में सिखंदमि अञां मां मुंहिंजूं भुलियूं सुधारींदमि ऐं न मां मुंहिंजी ॻाइण जी कला खे वधीक न वधीक सुठी कंदमि इहो कार्यक्रम ॾिसी करे